میں نے بہت سی بحثیں ٹی وی پر دیکھی ہیں اکثر نیوز چینل پر جو بحثیں دکھائی جاتی ہیں کبھی کبھار وہ مفید ہوتی ہیں اچھی ہوتی ہیں ہیلدی کنورزیشن ہوتی ہے اور لیکن زیادہ تر میں اس سے مایوس ہوا

نہ تو وہ بحث کرنے والے بہت زیادہ علمی گفتگو کرتے ہیں اور نہ ہی وہ اینکر جو وہاں موجود ہوتے ہیں وہ ایک اچھا پوائنٹ آف ویو پیش کرتے ہیں بلکہ اینکر کا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ کوئی پوائنٹ آف ویو ہی پیش نہ کرے لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اینکر کا کوئی ذاتی مفاد ہوتا ہے کوئی اس کا اپنا نظریہ ہوتا ہے جس کو وہ وہاں پر تھوپنے کی کوشش کرتا ہے وہ ایک طرف ہو جاتا ہے یا پھر اس کے علاوہ اینکر کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو بحث کرنے والے ہیں ان کے درمیان بحث کو بھڑکانا آگ کو بھڑکانا تاکہ وہ بحث بنی رہے اور جس کی وجہ سے نیوز چینل کا مثال کے طور پہ ٹی آر پی اونچی جائے اور ایسی بحثیں ہوں کہ جس میں لوگ بہت زیادہ دلچسپی لیں اور دلچسپی تب لیں گے کیونکہ تب جب وہ بحث جھگڑے کی صورت اختیار کرے گی کیونکہ لوگوں کو جھگڑا دیکھنے میں بڑا لطف آتا ہے لہٰذا یہ چیزیں ہیں جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے جی ہاں نیوز اینکر کو میں کچھ کو جانتا ہوں جیسے ہمارے روش کمار صاحب ہوئے این ڈی ٹی وی والے جو پہلے این ڈی ٹی وی میں کام کیا کرتے تھے یا پھر اس کے علاوہ انجنا اوم کشیپ ہیں جو آج تک پہ کام کرتی ہیں